असां सिंधी कोई बि शुभ कार्य करण खां अॻु में पहिरियों पंहिंजो इष्ट देवता झूलेलाल जिंद पीर खे मञाईंदा आहियूं पहिरीं वञी करे पहिरीं उनखे मथो टेके करे पोइ हुनजो घर में असां बहराणो कढाईंदा आहियूं बहराणे ते असां सभु पंहिंजा मिट माइट घुराईंदा आहियूं ताइरी रधींदा आहियूं हिनखां पोइ सेसा रधींदा आहियूं माइट ईंदा आहिनि पलव बि पाईंदा आहियूं जो झूमर हणंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा आहियूं नचंदा आहियूं टपंदा आहियूं झूलेलाल खे अर्ज़ी कंदा आहियूं त हे लाल असांजे घरु हे शुभ कार्य थियण वारो आहे महिरबानी करे तूं अची करे उन कर कमु के रास कजि का बि विघन न अचे कम खे पूरे थियण लाइ हे लाल असां तुंहिंजे दर ते वेॻाणा आहियूं